दा जोंनि आर'ज हिसाबै जोङो जोंनि आफा इसोर गाब्रिनाय जों जोंनि जा गोसोनिफ्राय जा मोनदांथि मोनो जा जोंनि गोसो होसारनानै जोंनि इसोर फोथायनानै जों आर'ज गाबो आर'ज गाबनायजों लोगोसे जोंनाव फैदोंबायदि जोङो मोनदांथिखौ मोननानै जोंनि गोसोआव गोजोननाय मोनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जों जा सानदों हदों जोंनि साननाय फिउचार खोथा बेफोरखौ जों इसोरनाव जोङो आर'ज गाबनानै जों मोनदोंखौनो जों आसा लायो आरो जोङो आर'जखौ गाबो हिसाबै जोंनि धोरोमनि गावबागाव धोरोमनि गावबागाव लायो बे हिसाबाव जोंनि हिन्दु धोरोम हिन्दु धोरोम हख हिन्दुनि माखासे फालिथाय सिबिथाय बेफोरजों लोब्बा लाखिनो माखासे आर'ज मेथाय दंजे बे आर'ज मेथायखौ जोङो खननानै गाबनानै जोङो इसोरनिफ्राय माबा बिनानै मोननायबायदि जोङो गोसोआव मोनदांथि मोनो बेजों लोगोसे जों बिराद जोबोद गोसोखौ सांग्रां मोनो बेजों जों इसोरानो दं इसोरानो जोंखौ प्रटेक्ट होदों मा होदों जों साननानै बिदि मोनदांथिखौ जों मोनो आरो आर'ज गाबोब्ला जों गोसोबो सान्थि मोनो जोंनि दुखु सुखु बेखौ बावगार लांनानै जोंनि मावनाय दांनाय मेंनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोङो आर'ज गाबोब्ला जोंनि देहाया सुख सान्थि गोजोन मोनो